नमस्ते जी वह मुझे आगरा जाना था छः सात लोग हैं तो वहाँ रुकने वग़ैरह का कैसा क्या रहेगा होटल वग़ैरह

सात लोगों का हैं

पेमेंट वग़ैरह पेमेंट वग़ैरह कैसे क्या इतना ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा हो गया है कुछ कम बताएं कि जो साथ में लोग जा रहे हैं तो सबका एडजेस्ट करना रहेगा ना जी फिर भी कुछ कम तो हो सकता है कुछ डिस्काउंट पंद्रह से कम नहीं हो पाएगा अरे बारह हज़ार तो हो ही सात लोग है तो दो दो हज़ार का सबका हो जाएगा अरे आप लोग का तो एडजेस्ट हो ही जाएगा फिर अगर उसके अलावा कुछ सौ दो सौ होंगे तो वे आपको दिए जाएँगे ऐसी बात नहीं है नहीं मेहनत के एकोर्डिंग कि अगर हम लोगों को चलिए तो हम आपका चौदह हज़ार कर दे अब ना आपकी बात ना मेरी बात तो हम लोग तो परसों निकालना रहेगा तो आप आप को कल आज ही हम भेज दें सारे मतलब कितने लोग का क्या आप बता दीजिए मतलब पेमेंट है मेरा पूरा क्लीयर कौन सा होटल नेम वग़ैरह कहाँ पास हमें आना है कहाँ पर स्टे करना है वह सारी चीज़ें नहीं नंबर तो मेरा यहीं रहेगा नंबर यही है आप यहीं नंबर सेभ कर लीजिएगा और जी तो सुबह वही मेरा नाम तो वह अभी मैं आपको सेंड कर देती हूँ अपना आधार कार्ड सेंड कर दूँगी तो पूरा डिटेल आपको मिल जाएगी ठीक है और सुबह में सात बजे निकलूँगी मैं यहाँ से सात लोग होंगे तो कितने हैं तीन चार पाँच घंटे में तो पहुँच जाएंगी ठीक है नमस्ते